ऐसा नहीं है कि किसी भी अस्पतालों में भीड़ भाड़ नहीं होती है वो किस पर निर्भर करता है मरीज़ों पर निर्भर करता है कि कब कितने समय कौन कितना ज़्यादा उस में आ रहे हैं लोग अपना चेकअप करवाने आ रहे हैं क्या डॉक्टर की काउंटिंग पूरी है कि अपने मरीज़ों को ले कर वो सीरियस हैं कि नहीं हैं और और भी कई सारी चीज़ें हैं जैसे जैसे आप देखते होंगे कि आपको वेट करना पड़ता है एक एक घंटा कोई दो दो घंटा रुका है कोई रिपोर्ट लेने के लिए पाँच पाँच घंटे रुका है तो ये सारी समस्याएँ होती हैं जो कि थोड़ी झेलनी पड़ती हैं और और भी कई अन्य समस्याएँ हैं लेकिन मुख्यतर तो यही है कि भीड़ के कारण आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि और भी जो मरीज़ आया है वो भी चेकअप के लिए ही आया और उसको भी उतना ही टाइम देंगे दिया जाएगा और आपको भी उतना ही टाइम दिया जाएगा क्योंकि डॉक्टर के लिए मरीज़ एक समान